हा अमृत भाई राम राम दादा तव्हां जे शोरूम तां असां पंज कुर्तियूं ऐं टे पैलाज़ा घुराया हुयासीं हिन खां अॻु बि केतिरो ई सामानु तव्हांजे दुकान तां तव्हांजे शोरूम तां आयलु आहे असांजे ज़ालुनि खे ॾाढो वणंदो आहे ऐं उहे पसंदि कंदियूं आहिनि त तव्हांजी दुकान तां ई सॼी ख़रीदी थोए उन खां पोइ मां लास्ट टाइम तव्हां खे मां हीउ ऑडर मोकिलियो ऐं तव्हां मालु त मोकिलाए ॾिनो आहे पर मालु हिन दफ़े ॾाढी शिकायत ॾाढी कंप्लेन वारो रहियो आहे तां कुर्तियुनि जी हालत त ॾिसो ॿाहूं ॼणु त इअं कीअं कूआ कुतिरे विया हुजनि अहिड़ी तरह जूं वयूं आहिनि ऐं पैलाज़नि बि जेका साइज़ आहे उहा कंहिंजी घटि कंहिंजी वधि हिकु ई साईज़ जा तव्हां खां टे पैलाजा घुराया हुया हुन जी लेंथ जेका आहे लंबाई बि उहा ई हुई ॾाढी घटि वधि आहे ऐं अहिड़ो मालु तव्हां कीअं था मोकिले सघो मूंखे त अचरजु थो थिए भाई सो तव्हांजे पंहिंजे क्रेडिट खे

दाग़ु रसी रहियो आहे मां हीउ मालु बि तव्हां खे वापसि मोकिले थो ॾियां महिरबानी करे वरी अहिड़े क़िस्म जी काई ॿी ग़लती न थिए उन ॻाल्हि जो तव्हां ध्यानु ॾिजो दादा तव्हां जी जेका दुकानु आहे न हिकदमि जंहिं खे चइजे भाई विश्वसनीयता वारी दुकानु आहे माण्हू अखियूं ॿूटे करे तव्हां वटां सामानु खणी वेंदा आहिनि पोइ असां खे अहिड़ो आज़मूदो छो थियो आहे ॾाढी दुख भरी ॻाल्हि आहे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे इन करे मूंखे ॾाढे अफ़सोस सां थो चवणो पए की तव्हांजी हीउ जेका प्रोडक्ट आहे इहा हुअ तमामु ई हिकदमि घटिया क़िस्म जी आहे सो तव्हां प्लीस वापसि स्वीकारु कजो मां मोकिले थो ॾियांव पंहिंजे माण्हूअ जे हथु उहो खणी थो अचेव तव्हां वटि धन्यवाद